साढ़े डिस्टिक उधमपुर ऐ जेह्ड़ा इत्थें बड़े किसम दी सब्जी लांदे न लोक लोक सब्जी लांदे होर फिर ओह् सब्जी शिफ्ट होंदी सारी मार्किट आंदी ऐ मतलब मंडी आंदी ऐ मंडियां मंडी होंदियां होर ओह् मंडी सब्जी आंदी उंत्थां दा फिर शिफ्ट होंदी होटल च शिफ्ट होंदा जिसी होटल च शिफ्ट होंदी जां होर बी लोकें घर घरा आह्ले लोग लेंदे उसी सब्जी गी सब्जी होर पैह्लें लोकें दे घरें तेआर होंदी उत्थुआं दा गड्डियां लग्गी दियां होंदियां गड्डियै उप्पर सब्जी ओह् आंदी होर उसी सब्जी गी फिर दबारा सेल करदे न उत्थुआं दा दबारै लोक उसगी बाय करदे न बाय करदे न इस बजह् कन्नै सब्जी साढ़ी जेह्ड़ी ऐ लगदी ग्रांऽ च बड़े किसम दी सब्जी लांदे जियां कोई टमाटर ला दा कोई कड़म ला दा जां कोई गोभी ला दा होर कोई शिमला मरच ला दा जां भट्ठे बगैरा ला दा सब कुछ लांदे न बट सब्जी असें इत्थें सिर्फ इ'यै ऐ कि ग्रांऽ थोह्ड़ी प्राब्लम दा सामना करना पौंदा कि उत्थें सेल निं होंदी ऐ उद्धरा गड्डी उप्पर शिफ्ट करियै इत्थें आहननी पौंदी फिर मंडी सिटी च होंदी सिटी च होंदियां मंडियां सिटी च ओह् होंदी ऐ सेल होंदी होर शापिंग सैंटर जेहड़े साढ़े उधमपुर जेह्के शापिंग सैंटर बड़े न बड़े अच्छें जियां विशाल मैगामार्ट होई गेआ जां वी मार्ट होई गेआ होर बड़े किसम दे हैन शापिंग सैंटर हैन लोग उत्थें आंदे होर शापिंग करदे न करदे न होर इस बजह् कन्नै क्वालिटी सब्जी दी क्वालिटी बौह्त अच्छी अच्छी क्वालिटी ऐ अच्छियां सब्जियां होंदियां न उस च कोई शक्क निं ऐ कोई डाउट निं ऐ इस बजह् कन्नै बाकी जेह्ड़े प्राईस प्राईस बी ऐवरेज प्राईस ठीक गै ऐ जियां टमाटर ऐ टमाटर उत्थें बीह् पच्ची रपेऽ किलो मिली जंदा होर बाकी होर जियां कड़म शड़म ते त्रीह् पैंती रपेऽ किल्लो कड़म बी मिली जंदा होर बाकी सब कुछ बाकी शापिंग सैंटर बड़े अच्छे अच्छे न इत्थें होर शापिंग करी सकदे कोई बी आवै शापिंग करी सकदा हर किसे दी शापिंग करी सकदा होर ऐफडेवल बी ऐ प्राईस जेह्ड़ा जादा जादा निं ऐ ओह् बी ऐफडेवल ऐ उसी हर कोई ऐफड करी सकदा इस बजह् कन्नै प्राब्लम निं ऐ कोई सब्जी दी सब्जियां जेह्ड़ियां होंदियां जां बाकी होर बी किसम दी जेह्ड़ी साढ़ै होंदे ते ओह् फसल घर अस लांदे न ते अस घर लांदे ओह् उसी फिर सेल करने गी असें दूर जाना पौंदा दूर जाना पौंदा कि इ'यै ऐ कि घर कोला थोह्ड़ा दूर पंजी त्रीह् किल्लो मीटर जाना पौंदा कदें कदें कदें कदें ऐसा होंदा कि चाली पंजाह् किल्लो मीटर बी जाना पौंदा